ड्रॉइंग करते समय सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये आई कि हम किसी भी स्केच को सही रूप से नहीं बना पाते थे लाइनें जो है हमेसशा उल्टी और ग़लत खिंच जाती थी दूसरी हमको रंग भरने में बहुत दिक्कत होती थी अगर हम रंग भरते थे तो वो बाहर चला जाता था तीसरी हम जिस भी चीज़ को बनाते थे उसका सही आकार नहीं आ पाता था टमाटर बना रहे हैं तो सेब बन रहा है तो ऐसे ही चीज़ों को हम सही प्रकार से जो है ना तो बना पा रहे थे और ना ही सही प्रकार से उसके रंगों को भर पा रहे थे ड्रॉइंग हमेशा से ही हमारी खराब रही है ड्रॉइंग में जो व्रस ब्रश होता है उसको पकड़ने का एक तरीका होता है वो तरीका भी हमको नहीं पता था पेंसिल पकड़ने का एक तरीका होता है वो भी हमको नहीं पता था तो ड्रॉइंग करते समय एक तो चित्र बनाना लकीरें खींचना रंग भरना तो दो तीन चीज़ें जो रहीं मुख्य रूप से वो ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें रहीं इन चीज़ों को जो है हमने बा धीरे धीरे एक एक चीज़ को सॉल्व करते और आगे बढ़ते गए लाइनें सीधी खींचने के लिए पहले हमने अपने हाथ से और से बहुत सारे चित्र बनाने शुरू किए जो हम नहीं बना पा रहे थे चित्र को ऊपर से छापना शुरू किया चित्र नीचे रख दिया एक जिसपे चित्र बनाना था और जिसपे बना हुआ है वो उसके ऊपर रख दिया और पेंसिल से दोहरा के उस चित्र को बनाया जिससे कि हमारा हाथ सही से सेट हो सके और जब कोई चीज़ आप लगातार उसका प्रयास करते हैं तो आप उन चीज़ों में धीरे धीरे धीरे धीरे वक्त के साथ आप बेहतर होते चले जाते हैं जब आप कोई भी चित्र बना रहे हैं आपने एक बार बनाया दो बार बनाया तीन बार बनाया कब तक गड़बड़ बनता रहेगा तो पहला हम यही करते थे कि चित्र को जो है नीचे रख लेते थे जिसपे बनाना होता था और जिसपे बना होता था उस चित्र को ऊपर रख के उसपे पेंसिल से दोहरा देते थे और उसके बाद उस नीचे वाले पृष्ठ पे वो छप जाता था और हम जो है उसपे उसी जो छप जाता था उसी पे पेंसिल चला के उसको एक आकृति के रूप में बना देते थे दूसरा हमको दिक्कत हुई रंग भरने में आ रंग भरने का तरीका हमने ये निकाला कि

मार्जिन में या छोटे छोटे चौकोर टाइप का भरना शुरू किया एक चित्र को कई भागों में हमने हल्के हल्के विभाजित कर दिया और उसी कोष्ठक में रंग भरना हमने धीरे धीरे शुरू किया एक चित्र को हमने कई भाग में विभाजित किया उसके बाद धीरे धीरे उसमें रंग भरना शुरू कर दिया धीरे धीरे ये भी समस्या जो है हमारी दूर हो गई तो दो ही समस्या मुख्य आती हैं एक तो पेंसिल से चित्र को बनाना और दूसरा रंग भरना तो इस प्रकार से हम दोनों चीज़ों पर फोकस करके और लगातार निरंतर उसका अभ्यास करके हमने अपनी जो जो हमसे नहीं बन पा रहा था हमने धीरे धीरे करके उसको बनाया और अब जो है आज के समय में हमारी आल बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है एक औसतन स्कोर पे हम उसको लाके रख दिए हैं